अगर मुझे मौक़ दिया जाए तो भारत की ऐसी बहुत सी शैलियाँ हैं जिन्हे मैं अन्य देशों में दिखाना चाहूँगी जैसे लालक़िला राम मंदिर इंडिया गेट ताज महल बहुत सी ऐसी चीज़े है जिन्हे भाहर अन्य देशों मे दिखाना चाहूँगी क्योंकि वो हमारे देश की संस्कृति इतिहास को बताते हैं कि हमारा देश पहले कैसा था और उसमें क्या किया जाता था पहले के टाइम में और अगर मुझे अपने राज्य के किसी शैली को दिखने का मौक़ा मिलता है तो मैं ग्वालियर का क़िला दिखाऊँगी क्योंकि वहाँ कईं राजाओं ने राज्य किया है कई राजा उसके लिए लड़े भी हैं और किस तरीक़े से वहाँ राजा महाराजा रहा करते थे क्या चीज़े वहाँ की जाती थी कैसा इतिहास वो रहा है वो सब उस क़िले में दिखाया जाता है वहाँ कई म्यूज़ियम हैं कई ऐसे चित्र हैं जो हमारे पिछले के टाइम को बताते हैं कि वो किस तरीक़े से रहा करते थे उनका रहन सहन उनके कुछ हथियार जिन से वो लड़ा करते थे वो आज भी रखे हुए हैं उस समय में किस तरीक़े के बर्तन किस तरीक़े के पत्थर वग़ैरह यूज़ किस तरीक़े के कपड़े यूज़ किए जाते थे उन उनको उपयोग मे लाया जाता था वो आज भी उसी तरह से रखा हुआ है जो हम अन्य देशों में दिखाना चाहेंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा है किस तरह से किस तरीक़े से हमारा चलन रहता था और क्यों उस क्यों उस क़िले के पीछे कई राजा लड़े हैं कई राजाओं ने राज किया है क्यों किया है आख़िर वो क़िलए मे ऐसा क्या है जो हर कोई इसको पाना चाहता था इस लिए और आज भी वहाँ कुछ मूर्तियाँ हैं जो पहले के समय में थी जो पहले जिन्हें भगवान माना जाता था उनकी मूर्तियाँ भी आज है आज के समय में जिन्हे हम भगवान माना जाता हैं वो मूर्तियाँ भी वहाँ हैं वहाँ की बहुत सी चीज़े ऐसी हैं जैसे कि आप वहाँ की दीवारों को देखे तो हर चीज़ में उधर एक कुछ नया है वो जो आज जो चीज़ बनी हुई है किला जिस पत्थर से बना हुआ हैं वो पत्थर आज के समय मे कही नहीं मिलता है और वो पत्थर सौ साल पहले जैसा था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है वो हर वो पत्थर हर जगह नहीं मिलता है उस समय वो पत्थर उस समय जो रंग होते थे उनको एक दम नेचुरली प्रकृतिक बनाया गया है वो कलर आज के समय में बनना मुश्किल है जो रंग उस समय उस क़िले पर चढ़ा था वो आज भी वैसा का वैसा ही है वो रंग आज के समय मे नहीं मिलेगा अगर आप आज के रंग उस क़िले के पत्थर पर चढ़ाएंगे तो वो दस मिनट मे हट जाएगा या कुछ समय बाद हट जाएगा लेकिन जो जब ये क़िला बना था उस समय जो रंग चढ़े चढ़ाए गए थे वो रंग आज भी वैसे के वैसे ही हैं जो झूमर वग़ैरह लगे हुए थे वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं कुछ चीज़े ऐसी है जो साइंस को भी फेल कर रही हैं कि कैसे ये चीज़े उस समय वहाँ के जो आज की जो टेक्नॉलोजी है जो आज के समय मे भी नहीं हो रही है लेकिन उस समय मे उपयोग हुई थी उस समय में उन लोगों ने कैसे किया था उस सब उस क़िले में बताया गया है